अ' हेलौ नोंथां नोंथांनि रेस्ट'रेन्टाव दिवालीनि गोदै गोबाब मोन्नो हागोन नामा जेरै रस'गला आंनो नांनायाथ' माबासो नांगौमोन पन्द्रश' सोनि नोंथांनाव जागोन ना जायाबा अफार दंना गैयाब्रा नोंथांनाव दिवालीनि गैयाने दे होमबा बेलेगनाव सोंहरलायनो र' आं औ औ जागोन दे अ' हेलौ नोंथां ओ नोंथांनि रेस्ट'रेन्टाव दिवालीनि अफार सोलिगासिनो नामा आंनो दिवालिनि मोन्नैसो जाग्रा मुवा नांगौमोन ए रस'गलाफोर अ' जोबना दं ने नं नांनायाथ' दिवाली खालि मोनबानो जागौमोन जानाया ना नोंथाङासो बानायनो हागोन ना हायाबा

नांनायाथ' एसे बुर्जायैनो नांगौमोन रस'गलाखौ ओरैनो दुइश'थासो आरो ओरैनो खाथा नेमकिफोर

दे होमबा दे बेलेगनाव फन बानायग्रोनायनायनो र' औ दे नोंथां औ हेलौ नोंथां नोंथांनि रेस्ट'रेन्टाव दिवालीनि अफार सोलिगासिनो नामा बेसेसो डिसकाउन्ट सोलिदों अ' थार्टि पारसेन्ट ना नोंथांनो आं माबासो अर्डार होनो नागिरदोंमोन ओरैनो दिवालीनि जाग्रा जाग्रा माने ओ रस'गल्ला फोर अ' अ' दे देरश'थासो बानायबानो जाबाय दे नोंथां

दिवाली खालि मोनबानो जागोन दे अ' अ' जागोन दे फुङाव मोनबानो जागोन दिवाली खालि